हेलो स्विगी से बात कर रहे हैं जी सर सर मैंने पिछले हफ़्ते एक है न ऑर्डर किया था जिसके माध्यम से मुझे डिस्काउंट कूपन मिला है मैं पूछना चाहती थी कि सर इस डिस्काउंट कूपन से मुझे नया ऑर्डर मिल सकता है उसमें मुझे कितना फ़ायदा होगा मैं डील करना चाहती हूँ आपके साथ में की उसमें मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है मुझे एक बड़ा ऑर्डर देना है आपको अच्छा फिर आप मुझे कब तक बताएंगे जी सर मुझे जल्दी कॉल कर दीजिएगा जिससे मैं आपको ऑर्डर दे सकूँ इस कूपन के माध्यम से